तारा देखते हैं रात में कि रात में बहुत अच्छा लगता है तारा बड़ा छोटा सब दिखते हैं दिखते हैं सब छोटा बड़ा सब ऊ सितारा सब तारा देखते हैं कि कौन सा कैसा है कौन सा कैसा तारा है

किताब में भी पढ़े हैं बहुत जानने की कोशिश करे हैं हम कि जानें तारा कौन सा वह वाला है कैसा है तारा सब टी वी देखना पसन्द करते हैं टी वी भी और मोबाइ अरे टी वी मोबाइल में भी देखा देते हैं कि तारा ऐसा है लेकिन देखा उसे देखते हैं तो कैसा दिखता है सब तारा देखते हैं मोबाइल में देखते हैं मोबाइल में देखते हैं टी वी तो बहुत पसन्द करते हैं देखना टी वी सारा दिन देखते हैं टी वी में देखते हैं कौन सा क्या है कैसा लगा है ग्रह लगा है क्या है उसमें क्या क्या दिखा रहा है क्या क्या बता रहा है सब लगता है ग्रह कैसा लगता है वह सब उसमें देखते हैं कि सब देखना पड़ता है सब समझना पड़ता है कि जो ग्रह लगता है कौन है कैसा है

हमलोग देखना पसन्द करते हैं टी वी तो टी वी में सबकुछ आता है अच्छा अच्छा यह सब जानकारी के लिए हमलोग टी वी देखना चाहते हैं टी वी देखते भी हैं हमलोग को टी वी नहीं था जाते थे चाची का टी वी देखते थे यह सब जानकारी के लिए सब उसी में देखते थे तो कुछ तो समझ में आएगा टी वी देखेंगे उसमें में जो दिखाते हैं

सब देखाते हैं सबको कितना वह है जो पढ़ते लिखते हैं वह भी समझ जाते हैं बताते हैं

इसीलिए टी वी हमलोग देखते हैं मोबाइल भी देखते हैं उसमें ज़्यादा बहुत कम छोटे छोटे दिखाते हैं तारे बड़े बड़े भी तारे दिखाते हैं अच्छा भी लगता है अच्छा लगता है सब कोई देखते हैं टी वी में